हय हय मॅडम कशें आहा न्ही सद्या न्ही रेट वाडला मागीर फेती बी धरून न्ही ऑलमोस्ट धा ग्रामाचें साठ हजार जाता आतां पावसांत देंवलें जाल्यार देंवलें पूण देंवन देंवन एक दोन हजार बी देवूंक शकता चडूय देवूंक शकचें ना हय तुमकां कितल्या ग्रामाचें करपाक जाय पळय ताचेर आसता तें म्हणचे नोर्मल जें आसता पळय पाटल्यो बी त्यो आमच्यो तुका एक लाख मेरेन बी जातल्यो दोनी पॅर आसता पळय त्यो चोवीस ग्रामांत हां हय जावंक शकता

ना कशें आसता न्ही भांगार आमचें न्ही थोडें रेडी आसा रेडी आसा जाल्यार ताचें वेयट बी करून दवरलेलें आसता न्ही ताच्या आदाराचेर सांगूंक शकता आतां तूं करपाक लायता न्ही सो तो टोटल भांगार कितकें घालचें पडटलें कशें कितें ताचेर मातशें आमचें हें जातलें तुका रेट सांगता पळय ती वयर सकयल जावूंक शकता

तीं मोडून केलीं सुद्दां जाल्यार तातूंत एक्सट्रा भांगार जें आसा पळय तें घालचेंच पडटलें पूण कितें जातलें तुमचीं तीं केन्नाचें म्हणचें चड ओल्ड जर आसा तें भांगार जाल्यार मातशे तातूंत डिफ्रंस येतलो जर न्यू ऍड करून आमी ताका मागीर प्रोसेस खूब आहा कितें म्हणटा ना ना ना थोडें कितें घालचेंच पडटलें कशें आसता ती प्रोसेस जी आसता पळय मेल्टींग प्रोसेस बी तातूंत मातशे ऍड करचेंच पडटा कट टू कट जायना मॅडम हय तुमकां आनीक जर कितें समज इन डिटेल कितें विचारपाक जाय न्ही जाल्यार तुमी तुमचें ओल्ड भांगार बी कितें आसा न्ही तें घेवून येया आनी आमच्या जिवेलरी स्टॉराक विझीट करा मॅडम हय अय कित्याक कशें आहा फोनार आमी तुमकां सगळें सांगूंक शकना ताका लागून ओके